अच्छा मैडम मुंहिंजे होटल में सभिनि खां पहिरियों त हिक जनरल रूम अथव जंहिंजो किरायो हज़ार रूपिया आहे पर ॾींहुं ऐं अगरि तव्हांखे हुनखां सुठो डिलक्स रूम त हुनजा ॿ ॿ हज़ार हुनजो किरायो आहे अगरि हुनखां वधीक थोरो अञा सुठो अञा फैसिलिटी हूंदी आहे अञा वॾो बि मिलंदो त हुनजो अञा थोरो पंज हज़ार किरायो आहे हा असांजे होटल में स्विमिंगपूल जी सुविधा बि आहे स्विमिंगपूल सुबुह जो पंजे खां ॾहें ताईं चालू अथव ऐं शाम जो बि पंजे खां सते ताईं चालू अथव जेंसि ताईं असांजो स्टाफ हिते तव्हांखे

न हुनजा तव्हांखे अलगि सां पेसा लगंदव स्विमिंगपूल जा हा जीअं तव्हां अगरि रूम कोई बि रूम वठो था न हुनमें असांजो हुओ जेको सुबुह जो नास्तो हा हुओ हुनमें तव्हांखे मिलंदव तव्हां कुझु बि ऑडर करे था सघो असांजे होटल मां अगरि तव्हांखे पंहिंजे रूम में कुझु घुराइणो आहे तव्हां घुराइ था सघो लेकिन तव्हांखे हुन जा मतिलब अलगि सां पेसा ॾियणा पवंदा त तव्हांखे मंझंदि जी रोटी खाइणी अथव या तव्हांखे राति जो रोटी खाइणी अथव त तव्हां एट असां हेठि आहे असांजो जिते असांजो नास्तो मिलंदो आहे हुते तव्हां अची करे खाई था सघो पर असांजा मतिलब हुते तव्हांजो पेसो मतिलब वधीक लगंदो अलगि सां हुनजो पेसो लगंदव स्विमिंगपूल अथव कें सुबुह खां पंजे खां ॾहे ताईं ऐं शाम जो पंजे खां सते ताईं रोटी पाणी मंझंदि जी त ॾींहुं मां मंझंदि जीअं डो बजे खां पांच बजे ताईं ऐं राति जी अठे खां यारहें ताईं हा हा हा सभु कुछ मिली वेंदव तां जेको बि चवंदव ॿारनि लाइ असां तव्हांखे हुओ कराएइ ॾींदासीं हा तव्हां हिते जीअं अगरि तव्हां घुमण आया आयो त हिते टैक्सियूं हलंदियूं आहिनि तव्हां कोई टैक्सी या कोई कार बुक कराइ सघो था पिया की अगरि तव्हांखे उओ सॾो ॾींहुं उओ घुमाईंदव तव्हां चाहियो त भई असां तव्हांखे नंबर ॾेई था सघूं गाडी वारे जो तव्हां हुनसां ॻाल्हाए वठो किरायो विरायो पंहिंजे हिसाब सां हा हा असांजो जेको जेके बि असांजा कमरा आहिनि सभु कमरा असां हिकदमि साफ सुथरा आहिनि अगरि तव्हांखे किथे बि गंदगी लगे थी तव्हां इयो इस्तेमाल करण खां पोइ त तव्हां फ़ोन लगाए सघो था त फ़ोन अथव तव्हां फ़ोन लगाईंदव त असांजो जेके बि हिते आहिनि वर्कर उअ अच्छी तरह तव्हांजो कमरो या बाथरूम साफ करे ॾई वेंदव

न तव्हां घुराय था सघो फ़ोन करे न न हुनजा पेंज अलगि सां घुरायन जा न लगंदव बाक़ी तव्हां जेको ऑडर कंदो हुनजा पैसा त लगंदव बाक़ी फ़ोन कंदव त ॾई वेंदव ठीकु आहे ठीकु आहे करे थी छॾियो मान कहिड़े नाले सां ठीकु सुबुह जो यारहें वगे तव्हांखे चैकइन करणो अथव ऐं ॿारह बजे तव्हांखे चैकइन करणो अथव ऐं ॾए वगे ताणी चैकआउट करणो अथव ऐं अगरि थोड़ो अधि ए अधि घंटो या असां थोरो एॾे ओडे एडजस्ट करे वठंदासीं हा हा सभु मिली वेंदो हा हा हा हा लगल आहे ठीकु आहे हा हा हा